नङालै फंबाइ ओरै नोंसोरो लोखि बाजार बेरायनो फैनाया ओजों भुटान मानि बेरायहैबाय जाहैबायनालाय बिनि थाखायनो दामखौ इसे बारा लानाय जाबाय थावफोरनि दामाबो बारा जाबायना आरो नोंसोरो लोखि बाजारल'सो होननानै फैदोंमोन आरो भुटान बेराय हैबायना नोंसोरो आया नों बुजायदो बिसोरखौ जे जोङो ओरै थोरै बे लोखि बाजारसेल' फैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय ओ भुटान बेरायहैनाय लोगो लोगोनो आरो थावआबो खामबायना इसे बेनिखायनो दामखौ बारा लाबाय होननानै नों खिनथादो अ अ अ आजिखालिथ' सब माबाफ्रानो बारायजोब्बाय ना नोंसोरनो मिथिखायो दा होनबा जा जोंनि नैबे लोखि बाजार साइडआवलाय एसेसोआनो जाखायो ओमफ्राय नोंसोरो बे भुटानसो आवगायबायना बेयावनो माबाया मानिया इसे बारा जाबायना दे दे दे